हँ हमरा भोजन करबाक जे इच्छा छै से हम जे कोनो रेस्टोरेंटसँ हम खाना मङ्गायब मङ्गे मङ्गे मङ्गे मङ्ग मङ्गे मङ्गेबै तऽ ताहिके लेल हमर घर पाली यए आ ओ की कहै छै नाम मूसन साहु आ ग्राम पाली भाया घनश्यामपुर जिला दरभंगाके छी जेना हमरा इच्छा यए हम बाजारसँ खाना मङ्गेलहुँ कोनो बाजारमे कोनो रेस्टोरेंटसँ तऽ जेना चावल दालि सब्जी दही दूध भुजिया ई हमर ऑर्डर यए ओहिपर हम जे छै से हमर इच्छा यए जेना अहाँकेँ चावल दूध दही अहाँके पापड़ दही ईसभ हम ज्यादे पसन्द करै छी से हमर पता तऽ अहाँ बुझबे हँ घर हमर पाली घनश्यामपुर अछि